हलो अमर फास्ट फूड हा दादा जय झूलेलाल दादा मां मुस्कान गियानी ॻाल्हायां थी साईं विलायत राय मां दादा मां हींअर तव्हां खे ऑडर लिखायो न फोन ते ॿ प्लेटूं मंचूरिअन ॿ वेज बिरयानी ॿ मखनी दाल ॾह गुलाब जामुन अठ नान ऐं अठ ॿ पनीर बटर मसाला पर दादा जीअं त मूंखे ज़रूरी हाणे हिकु कॉल अची वियो आहे त मूंखे निकिरणो पवंदो मुंहिंजी नानी ॾाढी बीमार आहे उनखे ॾिसण लाइ मां बॉम्बे वञा थी जीअं त दादा मां तव्हांजी हमेशह जी ग्राहक आहियां इन करे मां तव्हांखे रिक़्वेस्ट दरख़्वास्त थी कयां त जेको मां तव्हांखे ऑडर ॾिनो हुयो सो रदि कयो ऐं जेके मां तव्हांखे पेसा अॻुवाटि मोकिलिया हुआ न दादा थी सघे त तव्हां उहो मुंहिंजे जीपे में ॾियाराए मोकिलियो दादा तव्हांजी ॾाढी वॾी महिरबानी थींदी मां तव्हांजी शुख़ुर गुज़ार आहियां जय झूलेलाल दादा